ہاں جب ہم گیم کھیلتے ہیں تو ہمیں گیم کھیلنے میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں اب تو گیم وغیرہ اتنے آ چکے ہیں الگ الگ آ چکے ہیں اب تو خود کھیلتے ہیں فونوں میں گیم کھیلتے ہیں تو ہمارا مائنڈ کہیں اور چلا جاتا ہے بہت سب انٹرسٹ ہے گیم میں گیم تو ایک بہت اچھی بچوں کے لیے بہت اچھی کھیلنے کے لیے ہیں جیسے ہم پڑھائی کرتے ہیں ہمارے رول ہوتے ہیں جیسے کھیلنے کے لیے بھی رول ہوتے ہیں تو ہم گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں فونوں میں یا اپنے فرینڈوں کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں بہت انٹرسٹ تو بہت ہی ہوتا ہے گیم سبھی کو انٹرسٹ ہوتا ہے سبھی کو فون چلانے میں انٹرسٹ ہوتا ہے سبھی کو گیم بھی کھیلنے میں انٹرسٹ ہوتا ہے گیم تو بہت اچھا ہے ہمارا مائنڈ فریش رہتا ہے گیم کھیل کے اور اب تو فونس وغیرہ میں بہت آ چکے ہیں گیمس وغیرہ الگ الگ جیسے ٹیمپل رنس وغیرہ اب تو انٹرسٹ ہی آتا ہے گیم میں من لگ جاتا ہے جب ہم گیمس وغیرہ کھیلتے ہیں گیم تو بہت اچھی چیز ہے جب ہم گیمس کھیلتے ہیں بہت مزہ بھی آتا ہے انٹرسٹ بھی رہتا ہے